शादी भऽ कऽ अएलहुँ तब हमरा सासुरमे तब तखन दिआदनीसे हमरा झँझटि भऽ गेल सामना पर करऽ पड़ि गेल तखन हमरा बटवारा भऽ गेल बटवारामे बेमारी भऽ गेल हमरा मोन खराब भऽ गेल बटवाराके बाद हमरा भऽ गेलनि तब गेलहुँ दरभङ्गा गाङ्गुलीके इहाँ गाङ्गुली कहलनि कि घर घराड़ी बेचिकऽ आएब तब हमरा इहाँ दलाज हैत कि घर घराड़ी बेचू कि हाथी बेचिकऽ आएब तभिए हम इलाज करब हम बहुत समस्यामे पड़ि गेलहुँ हमरा कोइ देखभाल केनिहार नहि अछि हम समस्यामे पड़ल छी छलहुँ ओकर कोइ देखबैआ नहि घरवला भी मोन दब पागलके तरह कऽ देलनि हुनका हुनको कोइ देखैवला नहि हमरो कोइ देखैवला नहि ओहो पागल भऽ गेलनि तऽ हमरा के देखत तब ससुर रहथि ओ उपाय कएलनि जे चलू दरभङ्गा सभ अपना गलेके सुक्की बेचिकऽ हमरा लऽ गेलनि दरभङ्गा दरभङ्गासे इलाज करेलनि गाङ्गुलीके इहाँ से जे तीन लाख रुपा लागलनि तखन हमरा इलाज भेल इलाज कएलहुँ हमरा डाँढ़मे बहुत दिक्कत भऽ गेल ओहि डाँढ़सँ हम लूज भऽ गेल छलहुँ लूज भेल छलहुँ तऽ भगतके इहाँ गेलहुँ भगत लेलक पाँच हजार रुपैआ तखन केलनि इहो देखभाल भगत तखन हमरा इलाज कएलनि भगत देखलनि झाड़ फूक कएलनि तऽ हमरा बेमारी ठीक भेल